हेलो हम ध्रूव बाजैत छी हम कुछ दिन पहिले ऑर्डर केलहुँ रहए एगो टेम्पर ग्लास अहाँके पैकेजिंगमे ई दिक्कत भेल कि हमर ओ टेम्पर ग्लास फुटि गेल आब ओकरा जे छै हम की करी अहीँ कहियौ जे ओकरा हम केना राखबै ओकरा अहाँ हमरा बढ़िआँसँ पैकेजिंग कए कऽ फेरसँ घुरा दिअ बढ़िआँ नयावाला फेरसँ अहाँ भेज दिअ जाहिसँ हमरा दिक्कत ना हुए अहाँ हमरा बढ़िआँवला डिलेवरी कम्पनीसँ करवा दिअ जे बढ़िआँसँ हम फेरसँ लगा सकी फोनमे टेम्पर ग्लास जे अहाँ भेजलियै कम्पनी द्वारा ओ फुटि गेल आब हम की करी नया आब एकरा जे छै रिटर्निंग अहाँ कऽ दियौ या दोसर बदलि दियौ या हमर पैसा रिफण्ड कऽ दिअ जे हम दोसर लऽ सकी आ नहि तऽ अहीँ हमरा दोसर डिलीवर कऽ दिअ